जय झूलेलाल मूंखे धर्मेंद्र ऐं हेमा मालिनी वणंदा आहिनि छो जो एक्टिंग कॉमेडी कंदा आहिनि ॾाढी सुठी ऐं एक्टिंग बि सुठी कंदा आहिनि गाना वाना सुठा ॻाईंदा आहिनि ऐं हुनजा गाना बि ॾाढा मस्तु ऐं वणंदा आहिनि धर्मेंद्र हेमा मालिनी जा ऐं पिकिचरूं हुन जूं आहिनि हिक शालीमार अथनि हिक शोले आहे हिक जुड़वा आहे ऐं सीता गीता आहे हीअ ॾाढियूं वणंदियूं आहिनि जेतिरो पिकिचरूं बि लॻंदी आहे मां धर्मेंद्र जे करे वापसि ॿियरि ॿियरि बि ॾिसंदी आहियां चाहे टीवीअ ते बि लॻाईंदा आहिनि त पोइ घड़ी घड़ी ॾिसंदी आहियां धर्मेंद्र वारी पिकिचर ॾाढी वणंदो आहे मूंखे धर्मेंद्र